ग्रामीण महिलाके लेल ओना तऽ सरकारक बहुत नीति उपलब्ध छै महिला समूहके व्यवस्था हमरा सबसँ नीक बुझाइया आओर दोसर जीविका दीदीके जे कार्यक्रम छै बिहार सरकारक ओहो हमरा बड्ड नीक बुझाइया किया तऽ एहिमे महिलाके सशक्तिकरण तऽ हेबै करै छै सभसँ बड़का छै कि महिला सभ आत्म निर्भर बनि रहल छथिन आब हुनका ककरो ऊपर आश्रित रहबाक विवशता नहि रहि गेल छनि महिला आब पुरुष सङ्ग कँधासँ कँधा मिलाकऽ काज करै छथिन एहिसँ देशके राज्यके आओर मिथिलाञ्चलक समाजके प्रगति भऽ रहल छनि सभ गोटा नीक जकाँ आगाँ बढ़ि रहल छथिन कोनो घर पर बसिके अपन समय बिता नहि गँवा रहल छथिन सभके दिमागमे ई छै जे हमरा किछु करबाके छै किछु बढ़बाके छै आओर आगू देशके नाम रोशन करबाके छै एहि लऽ कऽ महिला समूह आओर जीविका दीदी ई दू टा जे कार्यक्रम छै से हमरा बड्ड नीक बुझाइया एहिमे लोकके निश्चित रुपसँ आगाँ बढ़ैके चाही आओर पूरा रुचि लऽ कऽ एहिमे योगदान करैके चाही एहिसँ हुनका लऽगमे दू टा पाइ रहतनि कहियौ ओहन कोनो काज हेतै तऽ मोटगर पाइके जरुरत हेतै तऽ मोटगर पाइ उठा सकै छथिन महिला समूहसँ जीविका समूहसँ एहि लऽकऽ हम कहबनि जे हर महिला लोकनि हिनका एहि कार्यक्रमसँ जुड़यके चाही